हलो हलो आप श्रीहरि स्टेशनरी से बोल रहेहैं हा नमस्ते हाँ भैया मुझे ना नए पेंस चाहिए थे जो अभी नई रूल्स नए पेन्स चल रहे हैं ना फ़ाउंटेन पेन वह चाहिए थे उसके साथ में मुझे टी फाउंटेन पेन मिल जाएँगे वहाँ पर हाँ जी उसके अलावा मुझे वह फाउंडिंग पेन में मुझे सैलो का जो फाउंटेन आता है ना वह बेस्ट क्वालिटी वाला इसमें वेराइटी वाला वह चाहिए उसके साथ में मुझे इसके साथ में मुझे टेप चाहिए और हमें लगा केंची भी चाहिए थी नहीं नहीं मुझे नीले रंग का पेन चाहिए हाँ मुझे पेपर्स वह जो बटर पेपर जैसे आते हैं ना लाइट वेट पेपर वह चाहिए था उसके अलावा मुझे जो अपनी उसकी किताबे हैं फ़ीस की वह मिल जाएँगी पीज़िक्स की और केमिस्ट्री बुक्स जी जी मुझे भी मेरे अंकल ने कहा है आपकी दुकान का रेफरेंस दिया है उन्हीं से मुझे नंबर आपके मिले थे अच्छा अच्छा तो हाँ आप मुझे सैम्पल्स दे दीजिए क्योंकि मुझे यह और भी मलब हब में चाहिए थे इनके तो आप मुझे सैम्पल्स दे दीजिए पहले

हाँ जी जी ठीक है भैया तो आप मुझे सैम्पल्स भिजवा दीजिए हाँ तो आप मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए यह सेक्टर ग्यारह बट्टे अठारह महानंदा नगर अच्छे हैं सर ये हमें पता नहीं था वह अच्छा भैया हाँ जी हाँ हाँ तारामंडल के सीधे आगे ही है जी अच्छा अच्छा हाँ शर्मा जी हाँ हाँ हाँ तो भैया आप तो मुझे सैम्पल्स भिजवा दीजिए मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको इसी नम्बर पर कॉल कर लूँ वापस जी ठीक है भैया ओके थैंक यू भैया